ल्हानपणांत आमी लिपच्यांनी खेळटालीं एकटो कोणी दोळे बंद करतालो चार पांच जांणा आमी फ्रेंड्स आसात तीं लिपतालीं मागीर त्या दोळ्या धांपील्ल्याक कूंय करतालीं तो मागीर सोदपाक येतालो एकटो धरलें म्हणटकीर थंय धांवत वचून टिपो म्हणटालो तेणें म्हणलें म्हणटगीर तो दुसऱ्याक सोदपाक वतालो समजा त्यांनी दुसऱ्याक धरपाक तो शकलो ना जाल्यार तो थंयच्यान हळू धांवून आयलो की टिपो म्हळ्यार परत तो तोच आवट जातालो अशें करून असो एक आमी ल्हानपणांत लिपच्यांनी खेळटालीं दुसरें म्हळ्यार आमी धावच्यांनी खेळटालीं एक धांवप एकटो चोर तेका फाटल्यान धांवलीं तेका धरलो अशें करून धांवच्यांनी खेळटालीं दुसरे गोश्ट म्हळ्यार आमी घरांत बसून चोर पुलीस आनीक राजा राणी अशीं करून चिटी घालून खेळटालीं कोण जर पुलीस जालो तेणें चोराक सोदपाचें चोराक तेणें सोदलें जाल्यार तें चोरालें पुलीसाले पोयंट तेका मेळटाले नाजाल्यार तेका चोर तेणें सोदलो ना जाल्यार तेका झिरो मेळटालो हो एक खेळ आशिल्लो ल्हानपणांतलो मागीर दुसरो खेळ म्हळ्यार खोखो आशिल्लो खोखो हो णव प्लेयरांनी खेळपाचो आसता बसून बी खेळपाक शकता आनी उबेंय बी रावन खेळपाक शकतात तेका एम्पायर आसता तो मागीर खो म्हणपाचो आनी धाव धरपाक धांवपाचें ताणें ताका धरलो नाजाल्यार तो तेगे जाग्यार येवन बसलो की दुसऱ्याक खो करपाचें असो हो खोखो आसतालो नाजाल्यार सर्कल करून बसतालीं कोणाच्या फाटल्यान एक तुवालो उडयतालीं आनी तेका फाटल्यान थापट मारतालीं आनी धांवतालीं तेणें तो तुवालो काडपाचो आशिल्लो आनी परत तेका धरपाचो कोण धांवतलो तेका धरपाचो तेका समजा तेणें धरलें ना जाल्यार दुसऱ्या फाटल्यान तो तुवालो उडोवपाचो आनी तेका खो हें हात मारपाचो आनी परत धावपाचें समजा तो धांवन तेका मेळो जाल्यार त्या तुवाल्यान तेका मारपाचें होय बी खेळ ल्हानपणान खूब आशिल्लो आता कितें जाला आता फक्त मोबायलाचेर जमाना जाल्लो आसा मोबायलाचेर फक्त पब्जी गेम जावूं चेस आसता तशेंच भुरगीं खेळटात पयलीच्यो गेमी सगल्यो भुरगीं विसरून गेल्ले आसा खंय गेल्ले कडेन भुरग्यांक फक्त मोबायल दिल्लो दिलो वता मा बाय रडपाक लागलें घे मोबायल घे अशें म्हणप पयलीचे खेळ आता कांयच कोणूच खेळनात पयलीं लगोऱ्यो आशिल्ल्यो तशेंच आमी आपटी धपटी खांवचे पान अशें करून आमी हातीच्या बोटांनी खेळटाले आता कोणाक खंयचोच खेळ खेळपाक कांयच कळना फक्त मोबायल दिलो म्हणटगीर सुशेगात बसतात खंयचे रिल्स पळोवप खंयचे गेमी खेळप खंयचे पबजी खेळप ऑनलायन गेमी खंयचे खेळप फक्त अशेंच चल्लें आसा हें आता बंद करपाक जाय भुरग्यांक आतां परत आमी ल्हानपण आमचें ल्हानपणांत जे कसो खेळ आशिल्लो तो भुरग्यांक शिकोवपाक जाय लगोऱ्यो खोखो कबड्डी टेबल टेनीस जावं टेनिकाॅयड आसा हाॅलिबाॅल आसा क्रिकेट आसा क्रिकेट हो तर सगल्यांत बोरो खेळ आमचो इंडियेचो सुद्दां खेळ आसा क्रिकेट हाॅकी सारको पूण आताच्या खंयच्याच भुरग्यांक कितलें प्लेयर खंयच्या गेमीक आसा जावं कितें आसा तें कांयच खबर ना जावं ग्रावंड कसो काडप आमच्या स्कुलाच्या टायमार आमचें ल्हानपणांत कशें आशिल्लें पी टी सब्जकटाक एक क्रिकेटीचो ग्रावंड काडपाचो आशिल्लो तेजे मेजरमेंट जावं सगळें तेजें सिस्टमेटीक काडपाचें आशिल्ले आताच्या भुरग्यांक कितलेंय शिकय खंयच्याच गोश्टीक खेळांत खंयचेंच लक्ष आसना कांयच करपाक सोदनांत तीं फक्त मोबायल मोबायल मोबायल ल्हानपणांत आमी जे खेळन आयलात तें आमच्या ल्हानपणातलें गेम म्हळ्यार खूब बरें आशिल्ले आता तें तसले खेळ खंयच मेळचेनात आनी कोणच शिकोवपाक सोदनात आनी आताचीं भुरगीं तर अजिबात खेळपाक सुद्दां सोदनात लाँग जम्प आसा हाय जम्प आसा थाळीफेक आसा गोळाफेक आसा अशें करून ल्हानपणांत आमच्या खूब गेमी आशिल्ल्यो लिंबू चमच्याचेर लिंबू दवरून वचप जावं साकांक भुरगीं अशीं पांय घालप आनी उडी मारत जम्प करत वचप

आता फक्त मोबायल मोबायल मोबायल कोण मोबायल घेता कोण टेब घेता कोण लॅपटाॅप घेता आता हो सामकें हें बंद करून जें पयलीचें जें कितें कल्चर आसा पयलीचें जे कितें खेळ आसा तेतूंतल्यान आमी इंट्रस्ट दिवपाक जाय तितूंतल्यान आमी ज्या भुरग्यांक आता शिकोवपाक जाय आताच्या भुरग्यांक मोबायला शिवाय आनी जगच ना सगले ऑनलायन म्हणटात मोबायल दितात सगले गुगलाचेर तांकां आयतें मेळटा क्वेशनाची आन्सरां मेळटात युट्यूबार सगलें मेळटा तें सगलें बंद करपाक जाय तें आतां बंद केलो खेळा खेळांतल्यान तेंका शिकयलें खेळांतल्यान तेंका नंबर दिले जांव खेळांतल्यान तेंकां अशें आतां एक खोखो कितलें प्लेयर्स आसात अशें करून तर तेंका खेळातल्यान शिकयलें जाल्यार आताच्या भुरग्यांक तें चड गरजेचें आसा